सेकेन्ड प्रडाक्टआव आं दाख्लैहाय बिस्थिबार बाजाराव बेंटल बाजाराव चियार गंनै बायनानै लाबोबाय दाना चियारा लाबोनानै जिरायफैबाय साननैयावनो ख्रेम बायनानै होबाय दाना दखानदारा जि थगाय हरबाय आंखौ गंनैयावनो फास' थाखा लाबाय फास' थाखा लानानै दा चियारा जिराइनोबो मोनासै बायलांबायसो लस जाबाय आंहा चियार बायनानै